खाना तो सब आता है बनाने खाना में सबसे मतलब रोटी चावल सारी सब्जी हो मटन चिकन मछली हर चीज़ हो अगर मछली बनाना है तो उसको तो पहले धो लो अच्छे से फिर उसको तेल में फिर फ्राई कर लो फिर फ्राई करने के बाद जितना उसमें जो जो मसाला लगता है उस मसाला डाल के उसको अच्छे से भूज लो और भूजने के बाद उस तरी को खौला लो खौलाने के बाद उसमें मछली डाल दो फ्राई किया हुआ वो हो जाएगा फिर उसको देखते रहो और देखने के बाद वो लगेगा जो हाँ अब हो गया है उसको उतारना है तो उतार के रख दो वो हो गया अगर चिकन बनाना है तो उसमें चिकन को क्या करना है उसको भी तो धोना ही है हर चीज़ अच्छे से धोने के बाद उसमें डाल दीजिए प्याज काट के मतलब काटिए बारीक से प्याज उसको और काटने के बाद उसमें डालिए तेल में जिसमें उसमें तेल की मात्रा आपके अनुसार ही डालना है जो उसमें कितना लगेगा नहीं लगेगा वो डालिए और तेल में डालने के बाद उसको अच्छे से भूज लीजिए ब्राउन हो जाएगा फिर उसमें हर तरह का मसाला जो लगता है उसको मसाला उसमें डालिए जैसे धनिया पाउडर हो हल्दी पाउडर हो मिर्च पाउडर हो और बाकी लहसुन का पेस्ट उस्ट बना के डाल लीजिए वो हो गया उसको अच्छी तरह फ्राई कर दीजिए वो बन उस फ्राई हो गया पानी डाल दीजिए पानी के बाद वो लगेगा आपको जो हाँ अब डाल दिए हैं इसको कितने देर में उतारना है पक गया है जो देखते हैं इसको उतारते हैं तो उस वो लगेगा जो आपको हो गया हैं तो फिर हटा दीजिए वो बन जाएगा अगर चिकन मटन बनाना हैं तो मटन में भी जिस तरह चिकन बनाते हैं उसी तरह बनाना है लेकिन मटन में थोड़ा टाइम लगता है पकने में उसको थोड़ा उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है उसमें पानी डाल के अच्छे से पका ऊका देना हैं लगेगा जो उसमें टाइम लगेगा चिकन और मटन में फर्क होता है हरी सब्जी बनाना है तो हरी सब्जी जिस तरह लोग नॉर्मल घर में बनाते हैं बना उना के बनाते हैं उसी तरह बनाना है और रोटी तो लोग सभी को आता है रोटी बनाना आटा गूंथे उसमें पानी डालिए और पानी डाल के गूथिए उसको अच्छे नर्म सॉफ्ट हो जाएगा तब रोटी बेलिए रोटी को बनाना है खाना तो सभी को आना चाहिए बनाने में